भारत में अचण वञण जी सिस्टम हीअं त ॾाढी सुठी आहे पाण खे संतोष बि आहे किथे अठनि ॾींहनि जी ट्रेन हूंदी हुई या वीकली मतिलबु त हुन में ॾाढो टाइम लॻंदो हुओ निराशाजनक थी वेंदो हुओ पर हाणे त उहे ट्रेनू जिते बि आहिनि बस आहे नंढे शहर में वञिणो हुजे की मेगा सिटीअ में त पाण वञी त सघूं उहे ॾाढी सुविधा सुठी आहे एयरपोट बि चङा जाम थी विया आहिनि ऐं पाण खे उने ता संतोष आए वॾी वॾी ट्रे शहरनि में त ट्रेनू ॾाढी सुठियूं आहिनि थोरी तकलीफ़ नंढनि शहरनि जे लाइ आहे पर उहा बि ठही वेंदी ऐं एयरपोट थोरा अञा वधाइणु खपनि छोजे ॿारनि खे हॉस्टेल हुजनि ऑफिस हुजे त ॿिनि टे ॾींहनि जी छुटी थी मिले त हुन में घर अचण में ॾाढो कीॿाइनि पिया त वॾे शहर में लहूं हुतां खां घर वञूं ऐं उन में ॾाढो टाइम खोटी थी थियो वञे त उन में नथा पहुची सघनि हिक ॿिए सां मिली नथा सघनि त थोरो हुन में बि पाण खे अञा सुधारो थींदो इहा आशा आहे ऐं संतोष इहो आहे उहो सभु असां ख़ुशि आहियूं त ॾाढी अचण वञण जी सुविधा भारत में हेॾी सुठी आहे अञा बि वधीक सुठी थींदी